कपड़े हम हाठ से धोते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद ना हो और हम उसे पहले भिगा के रखते हैं और उसके बाद हम धो कर अच्छे से निचोड़ के हम रस्सी में सुखाते हैं बारिश में हम लोग बहुत अच्छे से निचोड़ के नहीं तो वॉशिंग मशीन जिसे कपड़े धोने की मशीन भी कहते हैं उस में हम एक तरफ़ सुखाने की मशीन रहती है तो उस में डाल कर हम कपड़े सुखाते हैं वो तो और फिर उससे पूरा पानी निचोड़ जाता है और फिर हम उसको रस्सी में डाल के सुखाते हैं बारिश के मौसम में और बारिश के मौसम के अलावा हम उसमें जे कपड़े हाथ से धो कर और अपना रस्सी में सुखाते हैं कुदरती धूप से वो अच्छे से सूख जाते हैं इससे हमारे पानी की बर्बादी भी नहीं होती है और ज़्यादा खपत भी नहीं होती है पानी की इस लिए हम अपने हाथ से कपड़े धाेना अच्छा समझते हैं और बारिश में भले हम मशीन होने की मशीन ये अपना कपड़े धोने की मशीन से यूज़ कर सकते हैं पर हम ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से धोना पसंद करेंगे जिससे पानी की बर्बादी ना हो